देखिए केवल बारवीं तक पढ़े हैं उसके अलावा ज़्यादा पढ़ने का शौक़ नहीं रहा है क्योंकि पहले से ही कृषि औ मज़दूरी में हमारा समय बीता है पर हाँ थोड़ा सा पढ़ने का शौक़ था तो कुछ किताबें जो आती हैं पेपर के साथ या पेपर ही पढ़ते हैं तो पेपर की ख़बरें हम ने पढ़ी हैं और ख़बरों पर ही दोस्त यारों से चर्चा होती है मतलब भारत में जो राजनीतिक परिस्थितियाँ चल रही हैं या खेल से सम्बंधित जो बातचीत होती हैं तो ये हम केवल चर्चा करते हैं अपने दोस्त यारों के साथ परिवार के साथ मेरा बेटा है क्रिकेट का बहुत शौक़ीन है यहाँ खेलने भी जाता था पास के मैदान में तो उसे क्रिकेट का शौक़ था तो वो बातचीत करता रहता था बाक़ि किताबों का ऐसा कभी शौक़ नहीं रहा और ना ही ज़्यादा किताबें हम ने पढ़ी हैं